शादीशुदीमे जे छै बिआहमे हमे आर जे छै जाइ छिए तऽ हमरा होइ छै मटकोर होइ छै तऽ ओहिमे डी जे उजे करलहुँ नाचलहुँ गएलहुँ मौजसे बराती गेलहुँ बरातीमे जे छै लड़कीवलाके इधरसे जाके खूब मौज कएलहुँ ओकरबाद मूड़न होइ छै मूड़नोमे जे छै गाड़ी कएलहुँ छकरा कएलहुँ ओकरबाद जे छै बाजा उजा बैण्ड बैण्ड बाजा होइ छै बैण्ड बाजा बजैके गङ्गाजी घाट गेलहुँ गङ्गाजी घाट जाके फेर ओ नौआ होइ छै नौआसे जे छै बच्चा लोकके कपार छिलाइ छै फेर गङ्गामे भसबै छिए खूब मजा करै छिए मुड़नोमे बिआह छै बेटाके बिआह जब होइ लगै छै तऽ खूब मोन लगै छै जे छै आब बराती जएबै डी जे अएतै डी जे पर नाचबै ऑर्केस्टापर नाचबै बराती जाके हुँ फेर घरोपर विध होइ छै जे छै पनिकट्टी होल मटकोर भेल आम महुआ भेल ईसब होइ छै शादी बिआहमे एकदूजेसे जाइ छिए लड़की देखैले लड़की देखि दुखिके जे छै शादी होइ छै बिआहमे अच्छा बात होइ छै बिआह करिके लड़कीवला फेर आएल लड़काके साथमे फेर हमरा आरके रसम होइ छै ओ रसम होइ छै फेर रसम पूरा होइ छै ओहोदिना एकराति मजा अबै छै खूब मोन लगै छै इहएसब बिआह शादीमे होइ छै

शादीशुदीमे जे छै मोन लगै छै लड़कीके शादी होइ छै तऽ दुइ दिना तीन दिना पहिले लोक गीतउत गेनाइ शुरू कै दै छै अच्छा लगै छै कि लड़कीके शादी होइ रहल छै हम बिआहसे पता चलै छै गीत दुइ बजाउजा बजै छै तऽ खूब मोन लागल बिआहमे शादीमे तऽ मोन लगबे करै छै